कि अहाँ बतै सकै छिए कि जे अहाँ प्रिय कलाकार गायक से गीत से गीत गायक गायक के छथिन आओर हुनकामे अहाँके के नीक लागै छै अइसे तऽ अनेक प्रकारके कलाकार छथिन लेकिन लेकिन सभके बात अपना मोनमे थोड़ी अच्छा लागै छै लेकिन एका दुइगो छथिन जे मतलब हुनकर आवाज सुनिके मतलब लागै छै कि से ओ अच्छा बतै सकै छथिन गाबिके दिल मतलब खुश होइ जाइ छै अरिजीत सिंहके आवाज सुनिके अच्छा लागै छै हुनकर साउण्ड गाबैके तरीका तरीका अच्छा लगै छै छै आगाँवला सुनिके कहि सकै छै कि हाँ अच्छा गाबै छै अइसे गाबै छै छै गाबैके तरीका एकदम बहुत अच्छा अच्छा एकदम जाके दिमाग या दिलमे जाके बैठि जाइ छै जे हुनका प्रति मतलब एक भावने भै गेलनि जे हुनकर गाना सुनिके मतलब सुकून मिलि जाइ छै कि कहीँ भी जएबै तऽ हिनके गाना सुनै सुनै छी से नहि पता नेहा कक्कड़ भै गेलखिन हुनकर ई ई मतलब अच्छा गाना देखलहुँ अच्छा गाना साउण्ड साउण्ड लागै लागै छै से हुनकर इन्गलिशोमे गाबि दै छथिन कभी कभी ओकरबाद हिन्दी तऽ हुनकर बहुत अच्छा छनि या नीक गाना निकलल छै जे कोइ भी सुनिके मतलब बतै सकै छै हुनके गाना गाना छै से गाबै खातिर बहुत सारा कलाकार छै कि गीत गाबै कार छै कि सभके गाना ठिके लगै छै लेकिन हिनकर सभके तनिक आओर अच्छा आवाज सुनिके लागै छै कि कोइ भी मतलब बतै बतै दै कि कि गीत गाबिके एकदम बोलिके कि कइसन आवाज छै नहि छै कि कोइ भी देखिके मतलब बोलै कि से नीके आवाजमे गाबि करिके अपना बोली बोलिए कि से नेहा कक्कड़के आवाज देखिके पता चलै चलै छै कि से कोइ भी जएथिन बाहरमे तऽ सब थोड़े सुनिके बोलि सकै छै अच्छा लगै छै लेकिन हम लोकके आजकलके मॉडलमे इएहसब अच्छा लागै छै